आइ हम एगो फोटो खिंचलहुँ जाहिमे हमर सभकऽ प्रसिद्ध मन्दिर तिल्हेश्वर मन्दिरकऽ फोटो हम लेलहुँ जाहिसँ जे फोटो लएकऽ पीछाँ हमर ई कारण रहय जे हम धर्म भावना भावनात्मक रूपसँ ओहिसँ जुड़ल छी आओर हम अपना मोबाइलके वाल पेपरमऽ लगेलहुँ हँ ओ फोटोकऽ जे देखकऽ हमरा अच्छा महसूस होइए आओर हमरा अन्दरमऽ पोजिटिविटी बढयए हम कोनो भी काम करयसँ पहिने हुनका प्रणाम कएके ओऽ काम करैत छी आओर हमर गाँवकऽ धरोहर छथि तिल्हेश्वर मन्दिर जे मन्दिरमऽ पूरा गाँवके आदमीके मनोकामना पूर्ण होयत छै महादेवके एक बहुत ही अच्छा मन्दिर यऽ तऽ ओकर फोटो हम सुबह सुबह खिंचलहुँ तऽ तऽ ओऽ फोटो हम अपन फोनमे राखने छी आओर कोनो भी काम करयसँ पहिने हुनका प्रणाम करैत छी आओर फेर जाके हम कोनो काम करैत छी आओर काम हमर सफल होइयए अगर हम महादेवकऽ मनसँ प्रणाम कएके कोनो काज करैत छी तऽ आओर ई हमरा लिअ बहुत बड़ा सौभाग्यशालीबला बात छै जे महादेवकऽ फोटो हमरा फोनमे रहयए आओर इहो सभसे अच्छा फोटोग्राफीमऽ सँ एक छी तहनमऽ स्वयं महादेवकऽ फोटो हम खिंचलहुँ